मुझे बाइकों में रॉयल एनफ़ील्ड थंडर बर्ड थ्री फ़िफ्टी सी सी की बाइक बहुत ही पसंद है अभी मेरे पास में हीरो होंडा कंपनी की पेशन प्लस बाइक है और मेरे सपनों की बाइक सुज़ूकी हायाबूसा है बाइकिंग यात्राओं के लिए सबसे अच्छी और सबसे अच्छी और अच्छे से चलने वाली गाड़ी जिसका माइलेज और जिसका पिकअप सबसे अच्छा है वो रॉयल एनफ़ील्ड हिमालयन गाड़ी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हे उस पर बेठकर आप आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार की थकान या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की गाड़ियाँ बड़े टायर वाली गाड़ियाँ जहाँ पर ऊपरी क्षेत्रों में फिसलन होती है उस क्षेत्रों के लिए ये वाली गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हे इनका ब्रेकिंग सिस्टम इनका पिकअप और जो गेयरिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होता है गाड़ी की हेंडलिंग हेंडलिंग बहुत अच्छी होती हे इसीलिए मैं सभी को कहूँगा जो भी पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करना चाहते हें वो रॉयल एनफ़ील्ड कंपनी की हिमालयन बाइक को प्रिफ़र करें एक बार उस बाइक को चलाएंगे तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि ये बाइकों की हेंडलिंग पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बनी हे ओर कंपनी ने विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए इन बाइकों का निर्माण किया है जिससे लोग अच्छे से इन बाइकों के साथ पर्वतीय क्षेत्र जो ऊबर खाबड़ ओर ऊँची क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर अच्छे से यात्रा कर सके और उन्हें किसी भी प्रकार पर इतनी लंबी बाइक राइडिंग पर किसी भी प्रकार की कोई थकान या कोई अन्य समस्या ना आए और वो अच्छे से पूरे क्षेत्र को घूमे और उन्हें एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके